हेलो हँ दीदी हमरा पुछना रहै यहाँ के मेडिकल के बारे मे पुछना रहै हमरा हमरा हमरा एनी टाइम मतलब सर्दी कभी रहऽ हय कभी खाँसी रहऽ खाँसी हमर छुटबे नै करऽ हमेशा रहऽ हय हमे अभी तऽ गुजरात मे हियै हँ घर गुजराते हय

खाँसी हमेशा रहऽ हय सर्दी मतलब यहाँ पर दबाइ खाय हियै तऽ ठीक हो जाइ हय लेकिन फिर रहबे करऽ हमेशा आओर खाँसी तऽ कभी छुटबे नहि करऽ हमर हँ एकर मतलब ई अस्पताल के बाद आर कोनो दूसरा अस्पताल नहि हय

हमरा ई हमरा ई हमरा सबसे जादा हमरा खाँसी हमेशा रहत हम ओहि डॉक्टर के पास जेबै जेकि सिर्फ गला मतलब गला से ऊपर के हो या फिर सिर्फ लंग्स के हो सिर्फ फेफड़ा वाला

नहि पूछना तऽ बस यहीं सब रहै कि हमेशा हमर तबियत खराबे रहै हय कभी बुखार कभी खाँसी बुखार ठीक भी हो जाइ हय सर्दी ठीक भी हो जाइ हय लेकिन खाँसी खाँसी दमे नहि लै हय हँ

हँ खाना उना तऽ सुबह मे नास्ता करबे करै हियै दिन मे खाना खेबे करै फिर शाम मे भी नास्ता रात मे खाना रोटी जाहिमे दिन राति रोटीये खाइ हियै तैयो हमर खाँसी नहि दम लै हय ठीक हय ठीक हय दीदी एबै हमे तऽ फोन करबै ठीक ठीक